चालीह हिकु सौ पंजवीह यारहं हज़ार टे सौ पंजहठि चार लख ॿारहं हज़ार टे सौ पंज लख चोएतालीह हज़ार चार सौ पंजिवंजाहु